जी हाँ मैंने ऐसी कई सारी चित्रकारी की हुई हैं उसमें से कुछ मेरी प्रमुख चित्रकारी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने हाल ही में चार वर्षों पहले एक चित्र बनाई थी जिसके महत्त्व का मुझे उस समय तो पता नहीं चला यह चित्रकारी में मैंने एक पौट्रेट एक लेडी जिनको हम लोग लीसा के नाम से जानते हैं उनकी चित्रकारी को बनाया था उस समय तो मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये कितने महत्त्व हैं क्यों कितना महत्व मैंने उस समय पेंटिंग सिर्फ़ उनकी चित्र को ही देखकर मुझे वो चित्र अच्छा लगा मेरे मन को भाया इसलिए मैंने वह चित्र बनाई हुई थी लेकिन बाद में भी धीरे धीरे आगे चलकर के जैसे जैसे मैंने उन पर खोज किया शोध किया मुझे पता चलते गया कि आखिर इनकी यह चित्रकारी इतनी फ़ेमस क्यों है उनकी यह चित्र है जो कि लिंची द्वारा बनाई गई है सोलहवी शताब्दी में वह चित्र आज इतनी फ़ेमस है कि उसका अगर से आज हम दाम की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय बज़ार में तीन सौ बिलियन डॉलर की तस्वीर है उस समय मुझे यह सारी बातें उनके बारे में पता ही नहीं थी कि उनकी यह चित्रकारी इतनी फ़ेमस क्यों है बस मुझे वह चित्र अच्छी लगी थी जिसके मैंने बता दिया था बाद में मुझे चल करके उन इसके महत्त्व के बारे में पता चला